सोर जाखो सिनायनो हायाखै नोंथांखौ अ हागोन हागोन सार हागोन औ

अ अ ओ ओ हागोन आं बे खोन्थाहरनो हागोन नोंथांनोहाय ओरैनो बेरायनायनि थाखायहाय ओरैनो बे काजलगावनिफ्राय लानानै काजलगाव साब डिभिसन लानानै आब टु भुटानसिमावहाय नोंथाङा बेरायहैनो हागोन नायदिंनो जायगाफोर दङ पिकनिक स्पटफोर दङ बेवहाय ओरैनो पिकनिक स्पट दङ बिनिफ्राय माखासे ओरैनो आ गुवार आबाद फोथार नोंथाङा नुनो मोनगोन आरो गोबां गोबां ओ गोबां मानसिफ्रा आजिखालि ओ साइनटिस्ट मेथडजोंहाय साइनटिफिक मेथडजोंहाय आबाद मावनायखौ नोंथाङा आबाद मावनायखौ नुनो हागोनआरो सोलोंनो हागोन बिनिफ्राय नोंथाङा इनकारेज मोननो हागोन आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा जुदि नायनो गोसो दङब्ला ओ बेलासि समफ्रावहाय गेलेग्राफ्राव थांनानैहाय फुटबल गेलेनायफोर प्रेकटिस गेलेनायफोरखौ नोंथाङा नायनो हागोन आरो बिजों लोगोसे नोंथाङा जुदि माबाफोर गारिनि प्रब्लेमफोर जादोंब्ला खरथफ्रावहाय थांनानैहाय माबा प्रब्लेम जादोंब्ला थांनानैहाय नोंथाङा बे काजलगावनि कर्डआव थांनानैहाय ओ नोंथांनि जि नांगौ लुबैदों सम'स्या जादों बेखौ सलभ खालामनो हानाय बेब'स्था दं आरो औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ नंगौ नोंथांनि साननायाव एबा नुनायावहाय गोबां डेभेलेपमेन्टेल खामानिफ्रा एसे उन जानानै दङ मानो होनना बुंब्ला बियो सिगाङावहाय कक्राझार डिसट्रिकनि आनडारावसोमोन नालाय दा डिसट्रिक आ गोदान चिरां डिसट्रिक जानाय हिसाबै दा गासैबो अफिसफोर एबा गुबुन गुबुन अनुस्थानफोर बि दासो फसंजागासिनो दंआरो दा बिनि थाखायनो औ औ औ औ औ दाथ' औ डेभेलप जानायनि लामा दंआरो दा मावगासिनो दङ डेभेलप जानायनि लामाया दं आरखि गोबां दा स्कुल कलेज गायसनदों आरो लामा सामा बानायगासिनो दंआरो औ खुब खम आरो औ औ बे जायगाफ्रावहाय औ बे जायगाफ्रावहाय दासिमबो गायसननो हायाखै सरखारा आसनि लादोंब्लाबो दासिमबो मावफुंनो हायाखै आरो प्लानिङाव दङ औ प्लानिङाव दङब्लाबो मावफुंजोबनो हायाखै आरो औ हामबायसै